نوجوانوں کو کھیلوں کے فروغ کے لیے بالکل سے ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے جو کہ ہوتی نہیں ہے اور حوصلہ افزائی کے لیے سب سے پہلے ان کے لیے کسی ٹیم کا فراہمی بہت ضروری ہے اس کے بعد ان کے لباس جو ہیں جو پہننے کے لیے ہوتے ہیں کھیلوں میں اس کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے اور ایک جگہ مخصوص کرنی چاہیے کہ ان کو یہاں پہ پریکٹس کرنا ہے یہاں کھیلنا ہے اس کے علاوہ جو تعلیمی اداروں میں ہوتے ہیں کھیل وغیرہ اس میں بھی اساتذہ اور تعلیمی ادارے کو حصہ لینے کی بہت ضروری ہے جس سے کہیں نہ کہیں نوجوانوں کو فروغ ملے گا کھیلوں میں اور اسی طرح سے وہ بڑے بڑے کھیلوں میں شامل ہونے کا موقع پائیں گے تو اس طرح سے ان کو سہولیات فراہم کی جا سکتی ہے کسی تعلیمی ادارے میں اگر پروگرام ہو رہا ہے تو اس میں لے جایا جائے اس میں اگر کھیل کا کوئی پروگرام ہے تو اس میں کھیلایا جائے یہ ساری چیزوں کا دھیان رکھنا چاہیے